उत्तर प्रदेश में मनोरंजन के लिए बहुत सारी स्थल हैं जैसे मन मंदिर मंदिर में जब कीर्तन होता है तो सभी लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं आरती करते हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगता है सभी लोग जाते हैं मिल जुल कर गीत भी गाते हैं भक्ति गीत गाते हैं सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं मंदिर में जाते हैं और लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह मस्जिद में जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे स्थान हैं क कभी कभी तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जब स्टेज शो होता है तो वहाँ बहुत सारे हीरो हीरोइन भी आते हैं जैसे खेसारीलाल हो गए पवन सिंह हो गए ये अपना स्टूल स्टेज शो कर के जनता को मनोरंजन करते हैं हम हमारे यहाँ गाँव में भी कभी कभी जब स्टेज शो होता है तो वहाँ अपन नौटंकी खेलते हैं सभी लोग नौटंकी होता है गाँव में जब बारात भी जाती है तो वहाँ भी कोई आर्केस्ट्रा ले कर जाता है तो वहाँ जब लड़कियाँ नृत्य करती है तो सभी लोग देखते हैं और आनंद महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे मनोरंजन के लिए कई सारे साधन हैं लेकिन मन मंदिर में जब होता हैं तो वहाँ पर सभी लोग श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ गाते भी गीत भी गाते हैं सुनते भी पूजा करते हैं कीर्तन करते हैं सब कुछ करते हैं